سب سے زیادہ غیر معمولی یا نایاب پرندہ الو ہے کیونکہ الو عام طور سے انسان نہیں دیکھ پاتا ہے وہ زیادہ تر انسان کو رات میں نظر آتا ہے کبھی کبھی وہ بھی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسے دیکھ پاتا یا پھر انسان گرمیوں کے موسم میں کبھی کبھار جب کھیت وغیرہ یا باغ وغیرہ کے لیے جاتا ہے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر نظر آ جاتا ہے اور میری نظر میں تو یہی نایاب ہے کیونکہ اس کو ہم نے کم دیکھا لوگوں نے بھی لوگوں سے بھی ہم نے انہیں کم سنا ہے یہ کم دکھنے والا پرندہ ہے اور اس کے علاوہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بنایا سب نایاب ہے سب سارے ہی پرندے ساری ہی مخلوقات اعلیٰ ہے اور نایاب ہے لیکن الو الو کم دکھنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ نایاب پرندہ ہے